हमरा आरकेँ मतलब कि परसा हाट नजदीकके बाजार हमरा आरकेँ इएह छियै बाजार बहुत अच्छा छै बहुत डबल बाजार छै घूमय फिरय लए जाइ छियै कपड़ा लत्ता जे भी होइ छै से हमरा सभ इएह मिरजा मतलब कि रानिएगंज बाजारसँ लाबै छियै परसा बाजारसँ परसा हाटसँ लाबै छियै परसा हाट भी बहुत अच्छा बाजार छै आ मतलब परसे हाटसँ बेसी हमरा सभ लाबै बुझै छियै ज्यादा विशेषता जरूरी तऽ रानिओगंजके बाजार जाइ छियै तऽ ओहो बाजार बहुत अच्छा छै जे भी सामान कपड़ा लत्ता जे भी होइ छै से बाजारसँ लाबै छियै घूमय फिरयके लिए भी जाइ छियै बससँ भी जाइ छियै घूमय फिरयके लिए चलि जाइ छियै हमरा सभ रानीगंजके बाजार देखय सुनयमे अच्छा भी छै बाजार भी अच्छा छै बहुत मतलब अच्छा छै परिवारके साथ मतलब हमरासभ जाइ छियै घूमय फिरय लेल सामान तामान कीनय लेल जे भी होइ छै कपड़ा लत्ता बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता अपन कपड़ा लत्ता जे भी छै किराना भी सामान जे भी छै मर मसाला जे भी छै से फिर भी वहाँ रानीगंज बाजारसँ लाबै छियै परसा हाटमे भी मिलै छै इहो बाजारमे भी हमरा सभ करै छियै इहो बाजार बहुत अच्छा बाजार छै एहिसँ जे कोनो अथी छोटा मोटा बाजार परसो हाट बाजार कनि छोटा मोटा नहि छै बाजार फिर भी सही छै फिर भी इहो चीजसँ भी बड़ा रानीगंज छै तऽ यहाँसँ जब होइ छै तऽ रानिओगंजके बाजार चलि जाइ छियै घूमय फिरयके लिए सामानसभ लए बहुत भारी बजार छै रानीगंजके बाजार फिर भी परसा बाजारसँ बहुत भारी बाजार छै एहि लए कऽ वहाँपर सभ सामान वहाँ सभसँ लाबै छी हमरा आरकेँ बहुत अच्छा छै जे भी छै बहुत सामानसभ वहाँसँ इसभ जे भी किरानाके सामान कि तेल अगरम बगरम जे भी छै मनिहारा तनिहारा सभ भी सामान लाबै छियै जे भी सिङ्गारके भी सामान भी लाबै छियै बाल बच्चा भी जाइ छै अपना भी कभी काल जाइ छियै बाल बच्चा भी जाइ छै घर परिवारके लोक सभ जयते अबिते रहै छै सभ मतलब बाजार खुशीसँ अपन जाइ छै घूमै फिरै छै समानसभ लाबै छै कपड़ा लत्ता सिङ्गारके जेवरे जहान जे भी बनबैके छै से जाइ छै बनाबै छै बाजारसँ सोनारके भी दोकान छै वहाँ भी जाइ छै जेवर जहान जे भी छै बनबै छै कोइ कोइ पायल बनबै छै कोइ नथिए बनबै छै कोइ मतलब कि औँठिए ठेसा बनबै छै कोइ चेने बनबै छै कोइ मतलब कि बल्ले बनबै छै हर किसिमके मतलब होइ छै विधिपूर्वक कि जकरा सिङ्गारके औरतसभ पिन्है छै अपन जकरा भी जे खुशी छै जे मोनकेँ अच्छा लागै छै जकरा तऽ उतना ओ अपन अपन सभ अपन अपन लै छै कीनै छै एहि खातिर बाजार परसा हाट भी बाजार छै रानीगंज भी बाजार छै जकरा जहाँ अच्छा लागै छै वहाँ भी जाइ छै यहाँ भी लै छै वहाँ भी परसा हाटसँ भी बाजार बढ़िआँ छै रानीगंज ई लए कऽ मतलब वहाँ जाइ छै सभचीज मतलब लै छै करै छै बहुत अच्छा छै पवित्र